आं जी म्हाराज केह् हाल चाल ऐ कुत्थां लब्भा दे एह् आं चल ठीक ऐ आं पवन बोला दा हा तां करा दा हा पवन नाई नमीं दुकान खु'ल्ली ते आं में आया मोटरसाईकिल लेइयै थुआढ़े कोल ते तुस आं निकलो बाहर तते में कोई दौं त्रं'ऊ मिंटें कोल पुज्जी जाना थुआढ़े कोल बाऽ ठीक आया अंऊ